हैलो बस ठीक ठाक तुस सनाओ आं सेही में आवा दा हा रस्ते च ओह् दरअसल टायर होई गेआ पंचर मोटरसैकल दा ते में पैंचर लोआ दा हा ते केह् करचै जी ओह् टैमें दे सर पुज्जना पौंदा ते ओह् कन्नै फिर लेई जंदे मोटर सैकल बस पुज्जे तुस इंया करो ना मेरे आंदे जेह्ड़े लेबर आह्ले लग्गे दे ना मसाला बनाई लैओ में पुज्जेआ थुआढ़े आंदे गै पैरे उप्पर चाह् अज्ज उप्पर गै पीनी पैड़े उप्पर गै मसाला बनाई लैओ डेढ़ दा डेढ़ गुत्थी दा आं डेढ़ गुत्थी दा बनाई लैओ ते ठीक ऐ सर